सुनो हून गल्ल हून सनाना तुसें ई अ'ऊं पंञें कन्ट्रियें दे नांऽ पंञें देशें दे नांऽ पैह्ला आइया जेह्का साढ़ा इंडिया ते दूआ आइया पाकिस्तान त्रिया आइया चाइना चौथा आइया श्रीलंका ते पंञमां आइया बंगलादेश